हमे जे इयर फोन मङ्गेले रहियइ बहुत अच्छा क्वालिटीके एलय जैसने मङ्गेले रहियइ वैसने एलय आओर ओकर आवाज साउंड बहुत अच्छा छै लेकिन नेगेटिव ई छै कि मङ्गेले ऊ जैसने मङ्गेले रहियइ वैसने नहि एलय आओर ओकर वायर बहुत छोटा छै आओर साउन्डमे थोड़ा सा दिक्कत भी छै आओर जे कलर मङ्गेले रहियइ ओ कलर नहि एलय